हिंदी भाषा हमारे शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें हमारे मध्यप्रदेश में तो बिलकुल हिंदी में ही सब काम होता है आज कल नए नए जो पॉम भरे जाते हैं वह भी हिंदी में होता है हमारी शिक्षा पूरी हिंदी में हो गई है अभी और इसके लिए अभी मेडिकल शिक्षा भी हिंदी में मध्यप्रदेश में पहला ऐसा राज्य है जहाँ मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू हो गई है तो इसमे हिंदी भी भूमिका इस्पेशल है हम हिंदी हमारी मातृभाषा है और यह हम असानी से सीख लेते हैं हिंदी में अपनत्व की भावना है और यह भाषा पहली मुहावरों के द्वारा भी की जाती है और यह करीब करीब सभी देशों में इसको समझा जाता है इसका विकास आदिकाल से हुआ है और यह सीधी और सरल भाषा है और इसको बहुत जल्दी सीख सकते हैं और समझ सकते हैं यह हिंदू हरिश्चंद्र के आधुनिक हिंदी का आदित साहित्य कहा जाता है जनक भी कहा जाता है वो मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेश में शुद्ध हिंदी भाषा बोली जाती है और इस भाषा में बहुत अपनापन है और सभी आज कल सभी शिक्षा में दवई में सभी में हिंदी में शुरू हो गया